ہم نے فیسبک ٹویٹر انسٹاگرام سبھی شوشل میڈیا پلیٹ فام کا استعمال کیا ہے تو سب کے اپنے کچھ فائدے یا نقصان دونوں ہیں فیسبک کا استعمال زیادہ تر ہم لوگ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی ویڈیو ڈالے یا پھر کچھ سیکھنے کو ملے ایسے پیج کو فالو کرے جس پہ کچھ سیکھنے کو ملے لیکن فیسبک بہت زیادہ اشلیلتا بھی فیلاتی ہے ایسی ویڈیو دکھاتی ہے جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں پھر بھی کوشش کرتے ہیں اس کو بائیکاٹ کرنے کا اور اس سے دور رہنے کا فیسبک کے یہ فائدے بھی ہیں کہ مان کے چلیے میرا کوئی دوست ہے بہت پرانا اس کا نمبر میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ فیس بک پہ ڈھونڈنے سے کسی نہ کسی طرح مل جاتا ہے اور اس سے رابطہ ہو پاتا ہے تو فیسبک میں یہ چیز پسند ہے ناپسند کی بات رہی تو اس میں وہی اشلیل ویڈیو وغیرہ اگر نہیں آئے تو وہ بہت اچھا چیز ہے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے ہم کو ٹویٹر میں پسند یہ ہے کہ وہاں پہ ہم ہر چیز کو فوراً جان جاتے ہیں کہ یہ یہاں یہ ہوا یہاں وہ ہوا ہندوستان کے سارے مسئلے مسائل پر دھیان رہتا ہے ہر آدمی اپنا ٹویٹ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں جو سب سے اچھی بات ہے لوگ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ناپسند چیز یہ ہے کہ اس پہ جو ہے گالی گلوچ جو کرتے ہیں لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے ٹویٹر یا کوئی اور ایسا پلیٹ فارم کچھ نہیں کر رہا ہے سب سے ضروری ہے اس کو ہٹایا جائے اس کو ہٹانے کے بعد بہت اچھی چیز ہو جائے گی ٹویٹر بھی جہاں پہ لوگ ہر چیز جاننے کے لیے بہت سویرے بہت جلدی ملے گا ٹویٹر کا پاور یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یا کوئی ایسا مسئلہ ہو اگر آئے دیش میں سنکٹ تو اس کا سب ساتھ مل کے سامنا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو جمع کرتے ہیں یہ اس کی بہت اچھی چیز ہے انسٹاگرام پہ لوگ فرینڈس بناتے ہیں میسیج کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے بھی فائدے ہیں اس کے نقصان یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ بول رہے ہیں وہ بلاک کر دے آپ کو پھر وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بھی ناپسند پسند دونوں چیزیں ہیں تو فیس بک ٹویٹر انسٹا گرام دونوں میں پسند کے بھی کچھ چیزیں ہیں اور ناپسند کے بھی چیزیں ہیں لیکن ہم کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں کس نظریہ سے استعمال کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے تو اس کے لیے خود پہ کنٹرول اور خود کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے جو ہم لوگ اچھے سے کر لیتے ہیں تو ہم کو تینوں ہی پسند تھا اور تینوں کا استعمال ہم لوگ اچھے سے کرتے ہیں